अखन जे छै से लोग पृथ्वीएमे पृथ्वीके छोड़िकऽ जे छै से चन्द्रमा पर मङ्गलो पर हर जगह जे छै से जीवनके वास्ते जे भी छै तऽ ओकरा खोजय छथिन आ ओहिठाम जे छै से रहयके लेल व्यवस्था सोचैत छथिन ओना अपना सभके जे छै से बहुत गोटा छथिन ओहिठाम जे ओहिठाम जमीनो खरीद लेने छथिन बहुत बहुत पूँजीपतिसभ छथिन तऽ आम आदमीके वशके तऽ नहि छै लेकिन हर चीजके जेना बुझैत छियै या सुनैत छियै जे ओहोठाम जे जीवनके वास्ते जे भी चाही तऽ ओ चीज उपलब्ध छै आ